मीडिया राज्यके किस राज्यके किसानके बारेमे बताबैमे बहुत हद तक सही छै लेकिन बहुत हद तक सही नहि छै खास करके जे राष्ट्रीय मीडिया छै ओ अपन योगदान लगभग ठीक ठाक रुपसँ देखबैत छै लेकिन लोकल मीडियामे बिना प्रभावके सही रिपोर्ट बहुत कम मीडिया कर पबैत छै जिसका कारणसँ किसानके समस्याके सही ढङ्गसँ जानकारि नहि मिल पबैत छै मिल पबैत छै लोकल मीडिया हमेशा लोकल न्यूजके प्रति ओतना प्रधानता नहि देकरके ओकरा राज्य स्तरसँ राज्य स्तर समाचारके उठाबय ले चाहैत छै छै लेकिन लोकल मीडियामे बहुत कम ही छै जे निष्पक्ष रूपसँ खबरिके प्रसारित करैके लेल सक्षम रहैत छै